हलो जय झूलेलाल तव्हां नरेश राज मिस्त्री था ॻाल्हायो अच्छा ही आहे भाउ मूंखे न पंहिंजे घर में हिकिड़ो मुंहिंजो अङणु आहे मूंखे हुते हिकिड़ो कमिरो विझाइणो आहे त मूंखे पंहिंजे पुटु जे लाइ त त पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो त छा ख़र्चु अची वेंदो त ॾह ॾह बाए ॿारहां जे हिसाब सां सोचे करे त हा हा हा हा त पोइ हुन हुन हा जेको फ़र्श वर्श विझंदव त उहो कहिड़े टाइप जो विझंदव उहो सभु कुझु ॿुधाईंदव न हुन हिसाब सां छा ख़र्चु ईंदो हुन में कबट बि विझाइणा पवंदा हिकु दरी बि पव

हा कया बिल्कुलु न न पुट जे लाइ कमिरो खपे हुनजो विहांउ कराइणो आहे त पोइ बिल्कुलु सीमेंट जो फ़र्श त न खपे न हुन में टाइलियूं वाइलियूं त लॻंदियूं चाहे ऐं सनमा जो पथर लॻाए फ़र्श ठाहियो या सुठी टाइल लॻायो अॼुकल्ह त अलाए छा अथसि इटैलियन टाइल उहो त अच्छा

अच्छा त हीअं कयो तव्हां न सिधो घर अची वञो मां तव्हांखे एड्रेस तव्हांखे वॉट्सप थी करे छॾिया तव्हां घरु अची वञो घरु अची करे ॾिसो ऐं पोइ टोटल मूंखे ख़र्चो ॿुधायो त फ़र्श ऐं कबट सां केतिरो ख़र्चु अची वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूले